स्टेम्प कलेक्शन कॉइन कलेक्शन या पत्थरनि जो कलेक्शन करे इहो असांखे हिकु नओं ॿुधायो वेंदो आहे की कीअं सभु चैंजिस आया आहिनि पहिरियों कहिड़ा कॉइन्स हुया पहिरियों कहिड़ा स्टेम्पस हुया या पहिरियों कीअं पत्थर हुया असां इहे जो कलेक्शन कंदा आहियूं त असांखे ख़बर पवंदी आहे की इहे पुराने ज़माने में अहिड़ा हुया जीअं पहिरियों अॼु कल्ह जे ॿारनि खे ॾह पैसा ख़बर कान्हे छो की हुननि कॾहिं ॾिठो नाहे इनजे करे इन्हनि जो जामु वेल्यू आहे त तव्हांखे ख़बर पवंदी आहे की दुनिया में छा चैंजिस थिया आहिनि